आमचो वाठार म्हटल्यार काकोड्यां आनी काकोड्याचें राजकीय पक्ष म्हटल्यार कॉंग्रेस बी जे पी आनी टू सम एक्स्टेंट जे आसात ते आर जी म्हळ्यार हें हांयें ते बेसीसचेर म्हणलां की गेल्ले ते विधानसभे इलेक्शनाक समज आमचे एरियेंत म्हणल्यार आमचे वाठारांत काकोडे वाठारांत एक्टिव्ह आशिल्ले ते म्हणल्यार बी जे पी कॉंग्रेस आनी आर जी व्हेरएज आप आनी बाकीचे पक्ष जांचो खंय पयस ना पयस तांचो एक्सिस्टन्स नाशिल्लो एज फार एज बी जे पी इज रिलेटीड सद्याक बीजेपीचें कार्य काकोड्या बरें तरेन चालू आसा आनी कॉंग्रेसीचो जो मैन लिडर आसा तो सद्याक म्हणल्यार लिडराचो पार्टनर ही बिलॉंग्स टू आवर व्हिलेज ऑफ काकोडा पूण ताचो जो एक्टिव्हिटी जी आसा ती डायसी आसा बिकॉज एट एनी मोमेंट तो बी जे पी स्वीच करपाक शकता अशी थ्रू सोर्सीस इन्फॉर्मेशन आसा पूण ताचें जें कार्य जें कुडचड्यार चालू आसा तें खंय ना खंय लॅग जाता बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल आयडियोलॉजीस अशें आसा इफ समज वाठारांत एक राजकीय पक्ष समज काम करता तर ताचो बेस आसता तेगे पार्टी लेव्हल ओर वर्कर्स बट कुडचड्यार फक्त बीजेपीचे वर्कर्स आसात ते पुर्णपणी काम करतात आनी जे बाकीचे कॉंग्रेस वा आरजी आसात ते फक्त इलेक्शनाक एक वर्स आसा म्हणल्यार एक्टिव्ह जातात दीस इज अ कॉमन पॉलिटिकल बिहेवियर पूण एज अ पक्ष म्हणून आमी जेन्ना बीजेपीक पयता जाल्यार बीजेपीचो तो एक वे ऑफ वर्किंग वी आर वर्किंग ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन हांव स्वता एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आसा आनी म्हाका खबर आसा म्हजो पक्ष कितलें काम करता आनी जे नेटान बी जे पी काम करतात ते नेटान बाकीचे पक्ष काम करपाक तांची पयस पयस खंयच इन्फॉर्मेशन ना बिकॉज जो एज अ कार्यकर्ता म्हूण जे एक मनशाची जी फर्निशींग जावपाची आसा ती ट्रॅनिंग जी आसा फक्त बी जे पी कार्यकर्त्यांक मेळटा बिकॉज इट्स अ वे ऑफ वर्किंग बाकीचे पक्ष आसात ते फक्त पॉलिटिकल लेव्हलाचेर पळयतात जेन्ना आमी आमचे पक्षा बद्दल उलयता तेन्ना भारतीय जनता पक्ष हांतूत देश पयलीं येता पक्ष मागीर येता आनी जनता मदीं येता हाचो अर्थ हो की पयलीं देश मागीर जनता आनी मागीर जी आसा पार्टी तेन्ना पार्टी लेव्हल पयस दवरून पयलीं आमी देश हीत कशें जातलें राष्ट्र हीत कशें जातलें हेची एवरी कार्यकर्त्याक जी आसा ती चिंता आसता तेका लागून म्हज्या वाठारांत काकोडे वाठारांत तर बीजेपीचें कार्य जें आसा तें चालू आसा कांय रिलिजियस डिव्हिजना खातीर आमचे मदीं मतभेद आसूंक शकता बट जो एज अ पार्टी म्हणून जेन्ना आमी काम करतात तेन्ना आमी सिस्टमेटिकली काम करतात आनी हातूंत भितर खंयच कसलोच वेव्हार असो ना की खंय ना खंय आमी पॉलिटिकली फाटल्यान आसात बट खंय ना खंय जें एक पॉलिटिकल आयडियोलॉजी खातीर आमचे लोक जे आसात ते डिवायड जातात बट आमी आतां जो पॉलिटिकल रेडीकलायजेशन जो चालू आसा तितूंत बी जे पी मॉडर्नायज करता आमी खंय ना खंय जो कट्टरवाद जो आशिल्लो तो कट्टरवाद मागीर तो पयस करतात आनी खंय ना खंय पार्टी एज अ रेशनल आनी सेक्युलर लेव्हलाचेर काम करत आयिल्ली आसा तितूंत इन्क्ल्युझिव्हिटी ऑफ अदर कास्ट एन्ड रिलिजन आतां समज आमी एज अ कास्ट सेन्सस म्हुणून पळयता जाल्यार जे बाकीचे पक्ष जे आसात ते सद्याक कास्ट सेन्सस करपाक रेडी आसा बट वी आर नोट हेडिंग टुवर्ड्स कास्ट सेन्सस आमकां जो आसा देश इंपोर्टंट आसा आनी जनता इंपोर्टंट आसा तेन्ना आमी कास्ट धर्म हो केन्नाच पयनात आतां बीजेपीची जी आयडियोलॉजी आसा ती एक वेळार कट्टर आसूंक शकता बट आमचो जो धर्म कितें म्हणटा वसुदेव कुटुंबकम हाचो अर्थ हो की द एन्टायर युनिवर्स इज आवर फेमिली तातूंत खंय ना खंय आमी दुरवेव्हार जो आसा आमी करपाक शकनात आमचे संस्कार अशें नात आनी पार्टिचेय संस्कार अशें ना जो आमचो पार्टिकल आयडियोलोजी आसा इट्स मोर इन्क्लायंड टुवर्ड्स हि न्दुत्व बट हिन्दुत्व डजंट मीन रेडिकलायजेशन वी आर फोर्मिंग टुवर्ड्स मॉडर्नायजेशन आमची जी संस्कृती जी आसा आमचो जो कल्चर जो आसा तो सदांच बरें करूंक शिकयता आनी हाचेर डिपेंड आमची पार्टी आसा ते खातीर आमचे जे सण परबो जे आसात ते आमी आमच्या वाठारांत पार्टी वांगडा बरे तरेन आयोजीत करतात ते क्रिस्मस आसूं मागीर तें ईद आसूं दिवाळी आसूं गणेश चतुर्थी आसूं एव्हरी फेस्टिवलाक आमचो पक्ष हो मॅन्डेटरी दवरता की एव्हरी इयर आमी ह्या सणान एक एक तर एक्टिविटी करची म्हणून आनी ह्या एक्टिविटी फक्त नांव खातीर न्ही बट एक्टिविटींतल्यान एक बरी मेसेज समाजाक पावची म्हणून आमचें पक्षाचें जें काम आसा अशेंच चालू आसा तेन्ना जेन्ना आमी राजकीय पक्ष म्हणून बाकीचे पक्षांक पयतात तेन्ना तांची कामा खंय ना खंय हांगाच कमी पडटात द ओन्ली थींग डेट डेव्हलपमेंट इज द वे बट ना जेन्ना आमी राजकीय पक्ष म्हण पयतात तेन्ना पक्षाची ही जबाबदारी आसता की बाकिच्यो ज्यो सोशियल ओबलिगेशन्स जीं आसा तीं सुद्दां एज अ कार्यकर्ता म्हूण आमी निभोवचीं आसतात जावं तीं दिवाळेक कसली एक खाद्यप्रदार्थाचें कॉम्पटिशन आसूं वा ईदाक कसलें डेकोरेशन आसूं वा आमचें क्रिस्मसाक कसलें क्रीब कॉम्पटिशन आसूं हातूंत एक मेसेज ही आसता की ह्या समाजांत जो असो पीस एन्ड हार्मनी ती सदांच उरची आनी ही मेसेज जी आसा भारतीय जनता पक्षान पुर्णपणी जी आसा समाजांत वित्रण केल्लें आसा तेजेर उलोवपाक गेल्यार खूब आसा बट इंतून सारांश इतलोच आसा की एज अ पक्ष एज अ राजकीय पक्ष म्हणपाक भारतीय जनता पार्टी आमच्या वाड्यार खूब बरें काम करता प्रत्येक मनशाक प्रत्येकाचें प्रोबल्म प्रत्येकाचे इश्यू जे आसात ते सिस्टमेटिकली सोल्व करपाक भारतीय जनता पक्ष एज अ पक्ष म्हणून आमी जे आसा आमची एक्टिविटी जी आसा ती हितुंतूच इन्क्लुसिव्हनस जी आसा तातूंत आमी सगळ्यांत पयले आसात